हून गल्ल आंदी ऐ फेवरेट कैरेक्टर फेवरेट कैरेक्टर ते मेरे ते सोल्जर ऐ सोल्जर गी दिक्खियै मन च औंदा कि अस बी ऐसा बनचै लाइफ च कुछ सक्सेस करचै होर इ'नें गी दिक्खी दिक्खियै इ'नें गी दिक्खी दिक्खियै कि मेरा बी मन करदा कि में बी इ'यै यूनिफॉर्म पाई दी होऐ इक वर्दी पर ते कुछ मतलब मन करदा कि जो बी ऐ हून इ'यै गै ते उस दे रिलेटिड मिगी इक होंदा कि में एन सी सी रखी दी कॉलेज़ जाई एन सी सी रखी एन सी सी दी मतलब आर्मी में आर्मी दी गल्ल निं रक्खी आर्मी च जेह्ड़े एन सी सी ऐ ना ओह् एन सी सी बिच हर इक आर्मी ते जि'यां आर्मी बिच केह् होंदा केह् नेईं होंदा ओह् पूरा असें गी दस्सेआ जंदा होर एह्दे च सब तो पैह्लें में एन सी सी रखी फिर ओह्दे बिच मेरा कैंप लग्गेआ हा ए टी सी कैंप लग्गेआ हा फिर में उत्थें मतलब कि उ'त्थें सब कुछ दस्सेआ जंदा ऐ कि एह् कि'यां करना ऐ कि'यां नेईं करना अस मतलब कि जेल्लै कुछ जेल्लै मतलब कोई आर्मी मतलब कोई बी जेल्लै घटना घटी जंदी जां कुछ होई जंदा पुआएं दसदे कि अस उसलै केह् करने होने आं फिर ओह्दे बाद मेरा दूआ कैंप लग्गेआ हा आर्मी अटैचमेंट बिच आर्मी अटैचमेंट कैंप लग्गेआ हा फिर उत्थूं में उ'त्थें बहोत अच्छा कैंप लग्गेआ उ'त्थें असें बहोत जगह् गे एल ओ सी गे उ'त्थें असें दस्सेआ उ'नें असें ई इत्थुं दिक्खेआ कि उं'दा पाकिस्तान आह्लें दा पूरा ओह् दिक्खेआ ते ओह्दे बाद अस कोई अस बड़ी जगह् गे अलग अलग मतलब कि अखनूर ही एह् यूनिट मतलब अस गे हे नाइन जैक लाई उ'त्थें हर इक मतलब कि हर इक यॉूनिट बिच लेइयै गे असें गी उ'त्थें हर इक बटालियन बिच गे पर उ'त्थें अलग अलग जेह्ड़ी यूनिट ही उ'त्थें असें सारें गी दस्सी लेआ कि अस इ'यां करने होने आं असें ई टैंक टैंक तक्कर दस्से टैंक दस्सेआ होर मतलब कि बठाया फुल्का पाया अलग अलग टैंक्स दस्से फिर असें ई शूट करवाने ताहीं असें ई उ'नें पुच्छेआ कि तुसें किस दा मतलब की कुछ ऐसी चीज तुस ऐसी चीज सनाओ कि जेह्ड़ी तुस करना चाहंदे ओ फिर असें ई उ'नें साढ़े इक एम सीनियर हे उ'नें बोलेआ हा कि असें ए के फोर्टी सेवन कन्नै शूट करना ते ए के फोर्टी सेवन कन्नै शूट कराया फिर उ'नें ए के फिफ्टी एट कन्नै शूट करवाया मतलब कि मेरा बहोत एक्सपीरियंस रेहा एह्दे च कि जो में चाहंदी ही की में उ'नें ई आर्मी आह्लें ई दिक्खियै होंदा कि एह् किश करना ऐ फिर मतलब की बड़ा इ'यां होंदा फिर असें आर्मी आह्लें कन्नै रेहियै मतलब कि सब कुछ फील कीता कि अस ओह् अस मतलब कि अस कि'यां रेही सकने आं उ'नें असें ई दस्सेआ कि अस मतलब कि कोई बी कुछ बी होऐ अस इ'यां इ'यां करने होने आं साढ़ी एह् एह् ओह् रौहंदी ऐ अस एह् एह् कुछ करने होने आं फिर असें ई अलग अलग ठंडियै गे यूनिट बिच अज्ज दूई यूनिट बिच लेइयै गे कल दूई यूनिट बिच लेइयै गे फिर मतलब कि जेह्ड़े मेरे फेवरेट कैरेक्टर न ओह् आर्मी दे रिलेटिड गै न आर्मी आह्ले ने मतलब कि जो कुछ बी होंदा मतलब में कैंप लाया उ'त्थूं दा सीख मिली सीख मिली कि असें मतलब कि जेह्ड़ा में सोचदी ही कि में जेह्ड़ा किश में करना ऐ ओह् में किश कीता कीता मतलब कि हाली पूरा निं होया ड्रीम पूरा निं होया ऐ हाली में ते ग्रेजुएशन करा दी आं हून में फार्म बगैरा लांदी रौह्नी होनी आं कोई बी मतलब कोई बी फार्म निकले मतलब फार्म लान्नी होनी आं इस बार में फार्म लाए दा ऐ फिर दिक्खो अद्धी मतलब की एक्सपीरियंस ते आई दा कि कि'यां रौहंदे न उ'त्थें कि'यां उ'त्थें गी कि'यां रौहंदे ते उ'त्थें कि'यां मतलब खान पीन ते सब कुछ हर इक चीज उ'त्थें दस्सेआ जंदी उ'त्थें मतलब कि सब कुछ दस्सेआ जंदा अलग अलग ऑफिसर कन्नै मिलने दा मौका मिलदा अलग अलग ऑफिसर्स गी दिक्खियै असें गी इंस्पिरेशन मिलदी मतलब कि सब तो बड्डी लाइफ दी इंस्पिरेशन होंदी ऐ आर्मी आह्ले मतलब कि एन सी सी कैडेट दा मतलब कि इक मोटिव होंदा ऐ ना कि असें एह् करना ऐ उं'दा बस इ'यै मोटिव होंदा कि असें आर्मी आह्लें दे अस रौह्न्ने गै आर्मी आह्लें कन्नै जिसलै साढ़े कुदै कैंप कुंप लगदे फिर उ'त्थें एह् किश करेआ जंदा ऐ गार्ड करी जंदी कि'यां करी जंदी मतलब हर इक चीज बहोत एक्सपीरियंस होई दा ऐ दिक्खो अग्गें अग्गें केह् होंदा ऐ